हाँ मेरे बगीचे में जो भी पेड़ पौधे जो भी पौधे और जो भी जीव जंतु हैं उनका मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उनकी एक अगर भूमिका है क्योंकि हम उनका ध्यान रखते हैं तो वही जो प्रकृति के लिए सही तरीका है जैसे जमीन में पाए जाने वाले अर्थवर्म हो गऐ ये जमीन को उपजाऊ करते रहते हैं जिससे अगर कभी कम खाद डाल दो तो भी ये पौधों को उगने में मदद करते हैं और यहाँ पे जो पौधें हैं उनका भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उनकी टाइम टु टाइम कटिंग करनी पड़ती है जो भी यहाँ की जंगली घास वगैरह उग जाती है उन्हें भी हटाना पड़ता है मतलब इनको अपने बगीचे के अपने बच्चे की तरह रखना पड़ता तब जा के ये बड़ा होता है और सुंदर बनता है जैसा हम चाहते हैं वैसा बनता है ये सब चीज़ें हैं जो इधर देखी जाती हैं